साढ़े ग्रांऽ इसलै ते सब्जी दा बिजनस ऐ जेह्ड़ा ओह् चला दा ऐ मतलव लोग सब्जी रहांदे बड़ी जमीन ऐ लोकें दी लाग्गै लाग्गै ओह् खेत्तर अपनी सब्जी सुब्जी रहांदे हून भिंडियां रहानियां लोकैं इसलै खीरे रहाने लोग घिये रहांदे तूम्बड़ियां रहांदे फिर घ्यो कंडोली रांहदे फिर कद्दू लाए दे होंदे लोकैं और आलू लाए दे होंदे मूलियां लाई दियां होंदियां गाजरां लाई दियां होंदियां मटर लांदे क्योलियां लांदे बड़ी सारी सब्दियां करेले लांदे ओह्ॅदे बाद मतलव शैल खेत्तर हून दो चार कैरे अगरओह् लाई ओड़न सब्जी दे फिर बाद च जिसलै सब्जी उग्गी जंदी पैह्लैं थोह्ड़ी मैह्नत ते करनी गै पौंदी मैह्नत मूह्नत करियै जिसलै सब्जी उग्गीजंदी फिर ओह् बेचदे साढ़ै पिंडे दे लोग आई जंदे इध्दर साढ़ै जित्थें अड्डा ऐ मतलव साढ़ा बज़ार ऐ मार्किट जेह्ड़ी होंदी उत्थैं आईयै उत्थैं सब्जी बेचदे ओह् अपनी सब्जी उत्थैं बेचदे आईयै इस रेह्ड़ी रहूड़ी उनैं इक दो रहेड़ियां उनैं अपने पिंड बी लाई दियां होंदियां उत्थें बी बेचदे सब्जी ओह् फिर केई लोग जेह्ड़े दूर जेह्ड़े घर नै टिब्बियें टुब्बियै पर हून में पाहाड़ी लाह्के दी ऐं साढ़ै टिब्बियै टुंब्बिये पर घर होंदे उत्थैं नेंई लाई सकदे रेह्ड़ी ते दूरा बी लोग नेंई आंदे फिर ओह् उप्पर जित्थैं गड्डियां नेंई जाई सकदियां जां रहेड़ी रहूड़ी नेंई जाई सकदी टैरें आह्ली रहेड़ी ओह् नेंई जाई सकदी फिर अप्पू जंदे ऐटो आह्ले उत्थैं नेंई पुजदी उत्थै फिर ओह् लोग अप्पू जंदे चलियै टोकरी बिच्च सब्जी पाईयै ते बेची आंदे हून जियां भिंडियां भुंडियां लाई दियां होंदियां लोकैं हून इस टाईम हून थोह्ड़ै टाईम हून भिंडियां लाई दियां नी लोकैं केंईयै लोकैं पैह्लैं दियां लाई दियां हून उनैं बेचना स्टार्ट करी ओड़नियां ते केंई लोक नेंई लांदे उप्पर उत्थैं पानी ढोहियै देना पौंदा नेंई देई सकदे पानी ते फिर ओह् केह् करदे फिर ओह् भिंडियां लांदे गर्मियें च गर्मियैं च लांदे ओह् सोहै सोहे आह्लियां भिंडियां लांदे सोहे आह्लियां लांदे हून सोहे आह्लियां लग्गा दियां ते बरसांती आह्लियां लांदे जिसलै बर्खा पौंदी बरखा बुरखा जादा पौंदी फिर उनेंगी अपने आप पानी लग्गी जंदा उनें देने दी जरूरत नी पौंदी भिंडियां होई जंदियां फिर ओह् बेचदे बेचदे घर घर जाईयै भिंडियां बेचदे ओह् फ्ही टमाटर लाए दे होंदे टमाटर बेचदे खीरे बेचदे खीरे बेचदे घिये तूम्बड़ियां बेचदे साढ़े मह्ल्लै बी सवेरै शैम्मी केई केई बारी शाम्मी आंदे बेचने आह्ले केई केई बारी सवेरै आंदे ऑटो आह्ला आंदा ते ऐ साढ़ै उध्दर पर साढ़ै जेह्ड़े घर ऐ उत्थैं गड्डी नेंई जंदी उत्थैं मतलव कि प्हाड़ी उप्पर जाईयै घघर साढ़ी मह्ल्ला ऐ उत्थैं साढ़ा पूरा मह्ल्ला कोई त्रीह् पैंती चाली घर हारे घर हैन नै ते अपने मह्ल्ले आह्ले अप्पू गै सब्जी लैईयै अप्पूं गै बेची औंदे केंईयैं लाई दी होंदी ते कोंईयै नेंई लाई दी होंदी उनेंगी देई ओड़दे मुल्लैं ते हून ऐटो आह्लाते आंदां पर जिल्लै चिर ऐटो आह्ला साह्नी सनोंदा जिन्नै चिर अस शिड़कै च पुज्जनै ऐटो आह्ला चली दा होंदा साढ़ै फ्ही उत्थें सब्दी होंदे अवेचारी जिनैं लोकैं लाई दी होंदी तांईयैं लोक लांदे तांईयैं लोग बेचदे बस साढ़ै इसलै इयै बिजनस स्टार्ट होए दा बाकी दकानां दकूनां क्योंकि प्हाड़ी लाह्कै तोआनू पता ते है नेंई लेई सकदे कोई परौना परूना आई जा ते हून छो सत्त किलो मीटर दूर जाना होऐ ते सब्जी सुब्जी लेओने ते किन्ना टैम डऊघशआ़ लगदा हून साढ़ै उध्दर दकानां दकूनां बी बना दियां नमियां उनैं सारा समान रक्खे दा होंदा साह्नू कुदै दूर जाने दी जरूरत नेंई पौंदी अस लाग्गै गै मतलव सब्जियां सुब्जियां लेई लैन्ने होने फ्हा सोह्डा साह्डा कोई परौनें आई जान ते सोह्डा बी पलैना पौंदा उनेंगी ते अगर सोह्डा लैन चली जाना होऐ छो किलो मीटर दूर इन्नै चिरै च परौना भामैं उट्ठियै घरा चली बी जा ते केह् फायदा फ्ही अस तांईयैं साढ़ै इध्दर दकानां दकूनैां बना दियां लोग अप्पूं करा दे दकानां दकूनां पा दे ते उंदा समान बिका दा बी ऐ इन्नी हारी जनसंख्या बी है उत्थैं समान समून जिन्ना हारा ओह् पांदे जिन्ना मतलव साढ़े पिंडै जुगड़ा गुज़ारे जुगड़ा होंदा उन्ना हारा ओह् पांदे ओह् समान ते बिकी जंदा बस साढ़ै इयै चार पंज बिजनस ऐ चला दे सब्जी आह्ला होईया फिर दकानें आह्ला होईया फिर इक दो दकान होर पेदियै कोई पता नी कैह्दियां कैह्दियां दकानां पेदियां दो त्रै दकानां होर बी पेदियां ऐं ते उंदा सारा समान बिकी जंदा चप्पलें आह्ली दकान कताबें आह्ली दकान उत्थैं बनी दी हून स्चेशनरी आह्ली बच्चें गी अगर कुदै टैस्ट होना बच्चें दा ते अस हून आंदे रेह् सत्त अट्ठ किलो मीटरदूर स्कूल ते जिसलै असैं घर जाना साह्नू मैड़म नै आखना तुस भला कल टैस्ट कापी लेईयै आयो साढ़ै कोल कापी गै नी होंदी रेही ते घरे आह्लैं कराया बी दित्ते दा होंदा हा असैं लैनी बी केह्दी कापी ते फिर असैं घर जाईयै दुऐ दिन कापी नेंई होंदी फ्ही असैं मैड़में गी बहाने लाना पौंगदे हे मैड़म जी साढ़ै कोल कापी नी ऐ असैं अज्ज लैनी ऐ जां कल लैनी ऐ हून साह्नू इन्नी सुविधा होई गेदी कि स्टेशनरी आह्ली दकान साढ़ै लाग्गै खुल्ली दी जिसलै कुसै जे जे जरूरत पवै कापी पैन जिसलै मुक्की जा अस लेई लैन्ने होने जाईयै उत्थमां दा पैह्लैं असैं अवाचारी होंदी ही हून असैं कोई अवाचारी नी होंदी हून अस लेई लैन्ने होने इत्थमां दा जाईयै ते हून मतलव हून एह् दकानां पेईयां उंदा बी फायदा होआ दा जिनें चीजां लेनियां होंदियां उंदा बी फायदा होआ दा बड़े सारे सब्जी आह्ले उंदा बी सैल बिजनस चला दा स्टेशनरी आह्ले उंदा बी शैल चला दा कताबां कतूबां बिका दियां उंदियां ते मह्ल्ले आह्लें गी बी रोजगार मिला दा इयां साढ़े मह्ल्ले पिंडा दे पैसे जंदे रेह् कुदै बाह्र बाह्र कुदै लैना पौंदा हा समान साह्नू ते साह्नू उत्थें जंदे रेह् साढ़े पैसे छो सत्त किलो मीटर दूर होर होर पिंडै लेओना पौंदा हा समान अपनै नेंई ही हून इसलै पा दे दकानां दकूना सब किश मिला दा समान साह्नू साढ़ियां जरूरतां बी पूरियां होआ दियां ते उंदियां जरूरताबी पूरियां होआ दियां जिनैं बिजनस पाए दा हून सब्जी बेचदे उंदा बी उंदी सब्जी बिकी जंदी उनोें फायदा होई जंदा जेह्ड़ी उनैं मैह्नत कीती दी होंदी उंदी मैह्नत दे पैसे उनेंगी मिली जंदे ते साह्नू सब्जी मिली जंदी साह्नू होर केह् चाही दा साह्नू इयै चाही दा साढ़ी मैह्नता दे पैसे साह्नू मिली जान ते साढ़ा जेह्ड़ी साढ़ी जरूरत ऐ साह्नू कुदै दूर नेंई जाना पवै लाग्गै साह्नू अगर चीजां मिली जंदियां दूर असैं केह् लैन जाना तांईयै ऐसा करिया साढ़ै मह्ल्लै बिजनस खुल्ले दे इयै बिजनस साढ़ै मह्ल्लै चला दे लोग सब्जी लाईयै बेचदे दकानां पेदियां स्टेशनरी आह्ली दकाना ऐ करेआने आह्ली दकान होर केह्ड़ी दकानां इयै जरूरतां होंदियां करेआने आह्लियां बस समान समून सौद्दा सूध्दा दालां दूलां लैना पौंदियां बस ते सब्जी सुब्जी बस ते जिसलै साढ़ै इध्दर कनक कुनक निकलदी फसल फुसल निकलदी ते ओह् बीी साढ़े मह्ल्ले आह्ले जिंदै घर होऐ कनक ते ओह् देई ओड़दे दुऐ जनें गा बेची ओड़दे जिंदे नेंई होऐ ते ओह् ओह् दुए जने कोला लेई लैंदे बस इयै बिजनस ऐ साढ़े इध्दर इसलै चला दे